जोङो मबाइलाव डाटाखौनो बाहायो जोङो फ्रायानो सानसेयाव टु जिबिनिबो बारा बाहायो सोरबाबा एक्सट्रा दुइ जिबिनिबो बारा सोदेरनानै लानांगौ जायो माखासे गोनांथि खामानिफोराव बाहायोब्ला सानसेयाव नै जि बि बाबो थोआ दा बेनिखायनो जोङो युटुबफोराव जोङो सावथुनफोर बा एलबामफोर मोसानायफोर नायोबा बांसिन डाटाफ्रा थाब जोबो जोङो माखासे क्र'मफ्राव गुगोलफ्राव खामानि मावोब्ला माबाफोर आपल'डफोर बानाय नांगौबा एबा डाउनल'डफोर बानाय नांगौबा जोङो बेखिनि क्र'मनि हिसाबै डाउनल'ड जि बि एबा एम बि हिसाबै डाउनल'ड खालामनांगौ जायो बेनि थाखायनो जोंना मा नेटपेकफ्रा मबाइल डाटाफ्रा समाव थोआ जोङो एखनबा नांगौनि बारा सोदेरनानै लानांगौ जायो जोङो जोङो मबाइल डाटा जों अनेक खामानि मावनो हायो जोङो समाव डाटा जोबनानै जोबोब्ला जोङो मालायनिफ्राय वायफायबो लानांगौ जायो एखनबा हास्लाबा खाथियाव नेटपेक सोग्रा गैयाबा एबा गावनाव गुगोलपेफोर गैयाबा जोङो सोनानै लानोबो हाया एखनबा समाव जोङो नेटनि डाटानि गोनांथि जाथारनायाव जोङो जोबोब्ला उसु खुथु मोनो खामानि आद्रा थायोब्ला मावजोबनो हायाब्ला बोरैबा मोनो गोसोखौ बेनिखायनो जोङो डाटाजों नांगौखिनि जों गोसोबायदि मा मा खामानियाव बाहायनो जोङो बाहायनो हायो जोंनाव डाटाया जुदि नांगौखिनिसिम थायोब्ला जोङो वायफाय होननानै बुङोब्ला वायफायजोंबो जोङो गोसोबायदि बाहायनो हायो जोङो माबा मोनसे डाउनल'ड बा आपल'ड खालामनोबा सुबिदा बायदि जोङो हायो